आइके दुनिआँमे मैथिली भाषीके लेल बहुत चुनौती छनि जेनाकि हमसभ घरसँ दू डेग आगू निकलैत छी पढ़यके लेल या फिर कोचिंग जायके लेल या फेर कतहु जायके लेल तऽ ओतय हमरासभकेँ मैथिली बाजयमे लाज होइए एकर कारण ई अछि जे मैथिलीमे मिथिलामे रहैत मैथिली भाषाकेँ प्राथमिकता नहि देल गेल अछि सभठाम हिन्दी आ ओहूसँ आगू बढ़ि कऽ अङ्ग्रेजी भाषा बेसी प्रचलनमे यए अगर हमसभ अगर कतहु मैथिली भाषा बाजैत छी बाहर तऽ हमरासभकेँ अशिक्षित बूझल जाइए एहिमे हिन्दी भाषा आओर अङ्ग्रेजी भाषाके कोनो गलती नहि यए एहिमे हमरसभके गलती यए कियाकि अगर घरपर केयो तेसरो लोकसभ जाइत छथि तऽ देखाउँसके चलते हमसभ मैथिली नहि बाजि कऽ हिन्दी बाजैत छी एहिमे हमरसभके गलती यए आओर अगर मिथिलामे कोनो कार्यक्रम होइए तऽ पैघ पैघ मैथिली भाषापर भाषण दयवला लोकसभ जे मैथिली घरपर रहि कऽ मैथिली बाजैत छथि लेकिन मञ्चपर जाइत देरी हुनको मुँहसँ हिन्दी छुटय लागैत छनि तऽ आइ काल्हिके दुनिआँमे मैथिली भाषापर इएह सभसँ पैघ चुनौती छलए